हवाई जहाज हैलीकॉप्टर घोड़ा गाॾी बैल गाॾी ॿेड़ी मोटर गाॾी ऑटो रिक्शा रेल गाॾी मैट्रो रेल गाॾी साइकिल रिक्शा साइकिल